बिहार सरकार जे छै ई पर्यावरण रक्षाके लिये एकरा लेल पाँच मइकेँ पर्यावरण दिवस मनायल जाइत छै जाहिमे की कहैत छै पेड़ पौधा लगायल जाइत छै बी डी ओ सी ओ आ की कहैत छै हर जगह लगायल जाइत छै गाँव घरमे जे भी बूढ़ बुजुर्ग छै हर आदमीकेँ एक एक अथी रोपैले कहल जाइत छै जे की कहैत छै पेड़ पौधा आ रोपैके छै आइ पर्यावरण दिवस छियै बिहार सरकारके तरफसँ ई पर्यावरण दिवस एक अलग बनायल गेल छै जेकि की कहैत छै अलग अलग अथी पर कयल जाइत छै हर जगह जे छै ओकर बी डी ओ सी ओ वायु संरक्षण होइत छै जेकि मतलब अपना आरकेँ जेना सुरक्षा होइत छै ओहिसँ आ पेड़ पौधा जेना स्वच्छ हवा मिलैत छै ओहिसँ हमरा आरकेँ जाहिसँ कि बीमार नहि पड़बै आ कोशिश करैत छियै हमसभ जे प्रत्येक दिन पेड़ पौधा लगाबी जाहिसँ हमरा आरकेँ हर चीजके अथी रहय ऑक्सीजन मिलए आ पेड़ पौधा से ही हमरा आरकेँ ऑक्सीजन मिलैत छै आओर जीव जन्तु भी ओकरे वजहसँ जिन्दा रहैत छै आ हालाँकि बिहारमे एहन कएल गेल छै जे बिहार सरकार अपन खूब अथी कए कऽ ओकर पेड़ पौधाके की कहैत छै एक अलग ही अथी कएल गेल छै दिवस मनायल गेल छै जेकि ओ मनबैत छियै हमसभ पेड़ पौधाके दिवस मनबैत छियै प्रत्येक साल ओ चीजकेँ जे छै अथी करैत छियै आ हर व्यक्ति एक एक हर घरसँ अगर पाँचगो मेम्बर छै तऽ पाँचो आदमीकेँ ई कहल जाइत छै हमरा आरकेँ जे आइ अथी पर्यावरण दिवस छियै आइ कमसँ कम सभ मिलके एक एक पेड़ लगाबी तऽ सभ मिलके गेल एक एक कहीँ कहीँ पेड़ लगेलक गाछी उछीमे तऽ ओ लगेलहुँ हमसभ तऽ ओहिसँ जे छै हमरा आरकेँ जे छै सभसँ बड़ा चीज छै जे अगर हम पीपलके पेड़ लगबैत छियै तऽ ओहिसँ हमरा आरकेँ शुद्ध ऑक्सीजन मिलैत छै आओर हमसभ जे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ैत छियै तऽ ओहिसँ ओकरा बहुत ज्यादे फायदा मिलैत छै हमरो आरके ओकरा आरसे फायदा पीपलके पेड़सँ बहुत ज्यादे फायदा मिलैत छै